मेरा नांऽ पूर्ण चंद ऐ ते में रियासी डिस्ट्रिक दा रौह्ने आह्ला गल्ल लग्गी गल्ल पा'नी दी पानी केईं चीज़ां जिनेंगी पानी चाहिदा पानी साढ़े इत्थै ग्राएं दे खासकर जेह्ड़े साढ़े न भ्राऽ जि'नेंगी अस आखने आं पराने जमानै चलदे अज्ज बी उ'ऐ चलदे न जिं'दे ई आटा अस बनाइयै आह्नने आं ते उ'नें ई जेह्का पानी ऐ उं'दे ई कूह्लां बनी दियां न होर जेह्ड़ा चक्की नै आटा बनांदा ते ओह् चक्की चलदी ऐ पूरा दिन उसी पानी चाहिदा होंदा उसी पानी कन्नै चलदी ऐ पानी निं होऐ जेकर ते ओह्दे च आटा निं बनी सकदा ओह् निं चली सकदी ऐ ते पानी इन्सान गी केह् माह्नूं न जेह्ड़े साढ़े पानी पीने गी चाहिदा सारा दिन पानी दे बगैरा एह्बी निं बचदा ते बाकी जेह्ड़े जानवर न जेह्ड़े इं'दे आस्तै पानियै दी जरूरत ते इ'नेंगी बी पानी चाहिदा होंदा हून जि'यां असें फसल लाई दी धान लाए दे कूह्लां कड्ढी दियां होंदियां अपने ते कूह्लें चा पानी खंडाइयै साढ़े इत्थै ते इत्थै ट्यूबवैल्ल ते नेईं होंदे हैन ग्राएं च ते इ'यां नैह्रें चा कूह्लां खंडाई दियां होंदियां ते दिन्ने आं धानें गी ते अपने फसलें ई ओह् फलदार बूह्टे लाए दे होंदे जेह्ड़े उ'नेंगी पानी दिन्ने आं इ'नेंगी पूरा दिन पानी चाहिदा होंदा गर्मियें च हून पूरे तिन्न चार बार ध्याड़ी दा पानी चाहिदा होंदा ते जेह्ड़े साढ़े होर जेह्ड़ी ऐ ना उ'नेंगी सारें गी पानी दी जरूरत ऐ बाकी जेह्के साढ़े जानवर माल इक इत्थै इ'नेंगी पानी चाहिदा होंदा